मुझे अपना होमटाउन बहुत पसंद है क्योंकि होमटाउन में मेरा जन्म हुआ था और मेरे माता मेरे पिताजी का भी जन्म हुआ था होमटाउन में मेरी बचपन की बहुत सारी यादें हैं जिससे मैं बहुत खुश होता हूँ मेरे बचपन के उस जगह है जहाँ मैं हमेशा अपने दादाजी के साथ जाया करता था और वो हमें दाताजी की बहुत याद देती है और वो पुरानी दुकान है जिसको मैं अपने दादी के साथ सामान लेने जाया करता था वो मुझे याद है होमटाउन मेरे लिए सबसे प्रिय क्योंकि मुझे मेरे दादा ज्याजी माता पिता का बहुत सारे का वहाँ पे यादें हैं